मुंहिंजे लाइ ड्रॉईंग में सभिनी खां मुश्किलु पहिलू इहो आहे की मूंखे जेके माण्हुनि जा चहिरा एंड एक्सप्रेशन ठाहिण में दिक़त थींदी आहे त हुन लाइ मां हिकिड़ी हिकिड़ी शइ करे सिखंदी आहियां जीअं अखि थी वई नक थी वई धार धार कनि थी विया गिला थी विया इहो सभु धार धार ठाहिजी पहिरीं प्रैक्टिस कंदी आहियां ऐं प्रैक्टिस कंदी आहियां हिन ई तरीक़े सां मां ठाहे सघंदी आहियां